क्या मेरी बात फूल वाले भैया से हो रही है वह मुझे क्या बोलते हैं मैरीगोल्ड फूल चहिए थे मुझे पच्चीस किलो

तो त्योहार है दीवाली का उसके लिए चाहिए थे क्या भाव हैं आप बता दीजिए जी

हाँ ढाई हज़ार बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ढाई हज़ार नहीं नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा कम करिए जी लेकिन पट ढाई हज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है ना पन्दरह सौ लगा लीजिए नहीं नहीं पंद्रह सौ पड़ता ना नहीं पन द्रह सौ लगा लीजिए नहीं आप होम डिलेवरी करा दीजिए कुणाल रेस्टोरेंट गेंदा चॉक सदर बाज़ार बैतुल

साढ़े ग्यारह बजे तक सुबह हाँ ठीक है अब चलेगा ठीक है धन्यवाद